म्हाका काल्पनीक आनी बीन काल्पनीक हे दोनूय बरोवपाक आवडटा कारण जेन्ना हांव काल्पनीक बरयतां तेन्ना हांव म्हज्या मनातलें बरयतां जीं पात्रां आसतात ज्यो घडणुक्यो आसतात जे प्रसंग आसतात ते सगळे म्हज्या मनातले आसतात म्हज्या मनांतलें पात्र म्हज्या लेखणेंतल्यान एका पत्राचेर गिरवता त्या पात्राक हांव न् नांव दितां त्या पात्राक हांव वाचा दिता त्या पात्राक हांव रंगमाचयेर घडयतां तीं मागीर कशींय जावं ती गोश्ट जावं कथा जावं किंवा एक नाटक जावं काल्पनीक पात्र आसता तें म्हजें आसता म्हाका जें दिसता त्या तरेन हांव ताका घडयतां पण जेन्ना हांव बीन काल्पनीक बरोवपाक वयतां वीन काल्पनीक बरोवपाक वयतां तें पात्र आसता तें समाजातलें आसता हाका हांव म्हजी कल्पना यू वापर करिना

जर कथा वाचता जाल्यार ती वाचकां मेरेन पावोवपाचें आसता नाटक वाचता जाल्यार तें वाचकां मेरेन म्हाका पावोवपाचें आसा म्हज्या मनान जें किदें चल्लां तें म्हाका लोकांक सांगपाचें आसा म्हज्या मनातले विचारांक म्हज्या म्हज्या लेखणेच्या विचारांक म्हाका लोकां मेरेन गिरोवपाचें आसा लोकांच्या माथ्यार लोकांच्या काळजांत म्हाका म्हजे विचार सांगपाचे आसात अशें म्हणटात की लेखकाचें जें सगळ्यात व्हडलें शस्त्र आसता ती म्हळ्ळ्यार तेजी लेखणी आणी हय एक लेखक म्हुणून म्हाज्या मनान जायतीं पात्रां येतात जायते प्रसंग येतात जायत्यो घडणुक्यो येतात आनी म्हाका दिसता की त्यो लोकांनी वाच्च्यो लोकांक म्हजें मत समजवचें फाल्यां सकाळीं जर हांवें व्हडली एक किदें तरी सांगपाचो यत्न केलो व्हडली सभा आपयली तल्लोक कदाचीत येवचे ना पण हांवें जर हें नाटकातल्यान सांगपाक यत्न केलो जाल्यार अवश्य येतले कारण गोंय सारक्या राज्यान जंय संस्कृताय दायज जपली वता थंय नाटकांक व्हडा उमेदीन पयली वयतात आनी हय हाच्या खातीर म्हाका नाटक बरोवंक आवडटा आनी म्हज्या आवडीचो लेखक आसा तो विजय तेंडुलकर कारण तो वास्तववादी आसा तो वास्तव बरयता ज्यास्तशें जें जें घडनुकच ना तें बरयनास्तना जें समाजांत घडटा तें तो बरोवंक वयता समाजाचो आर्सो कसो तो बरोवंक वयता आनी म्हणून म्हाका वो लेखक खूब म्हळ्ळ्यार खूब आवडटा कारण वास्तववादी मनशान जावपाक जाय जें घडना हें पळोवपाक लोकांक चड रस आसना पण जें घडटा हें पळोवपाक लोकांक चड रस आसता लोकांक किदें जाय जें घडटा तें पळोवंक जाय